دوڑنے سے متعلق یہ ہے کہ دوڑنا چاہیے ہر انسان کو دوڑنے سے بدن کی جو گرمی ہے مطلب جو پسینہ ہے بدن میں پسینہ آنا چاہیے اس سے ہوتا کیا ہے کہ پسینہ آنے سے جو ہے بدن فٹ رہتا ہے اور بدن جو بدن میں وزن جو بڑھتا ہے تو یہی نہ دوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے کھان پان آج کے ڈیٹ میں صحیح نہیں ہے تو اس لیے جو ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دوڑے دوڑ لگائے دوڑ لگانے سے جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بدن فٹ رہتا ہے اور آپ کو کبھی جو ہے کوئی بیماری نہیں ہوگی کسی طرح کی کوئی مطلب جو ہے بدن ہاتھ میں جوڑ میں درد نہیں ہوگا اسی وجہ سے دوڑنا چاہیے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے دوڑنا